ہیلو انسورنس کمپنی سے بات ہو رہی ہے میں نے آپ کو فون اس لیے کیا ہے کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہوم نرسنگ کیئر کی ضرورت پڑ رہی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ہوم نرسنگ کیئر میرے ہیلتھ انسورنس میں شامل ہے یا نہیں اچھا تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا جس سے مجھے ہیلتھ انسورنس کا فائدہ حاصل ہو سکے اچھا میں اپنے سارے کاغذات کو لے کر آپ کے آفس میں آتا ہوں میرے پاس میرے والد صاحب کے ہیلتھ انسورنس والا کاغذ ہے اور آدھار کارڈ پین کاڈ بھی ہے اچھا مجھے یہ ہیلتھ انسورنس کے لیے فارم بھی بھرنا ہوگا ٹھیک ہے میں سارے کاغذات لے کر آپ کے آپھس پہنچتا ہوں میرا کام جلدی سے کرا دیجیے گا آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ